हलो मस्तु मस्तु तव्हां ॿुधायो ऐं कीअं ठहियो अचनि ॾे

अच्छा हीअं त हीअं सही आहे ठाहियो आहे हेॾे अचो पहिरों नाश्तो पाणी कयूं त पोइ ॿुधाया थो छा आहे कीअं आहे सभु इअं कंदव ठीकु आहे हिकु कमु था कयूं सॼो थी था अचूं हुन खां पोइ था अचूं होॾे नाश्तो पाणी खाई करे म पोइ ई मोकिलींदोमांव ठीकु आहे हा हलो ॿुधायांव थो हाणे ॾिसो अच्छा हीअं हा हा मूंखे हर हिकु साइज़ अवैलेबल अथव अठावीह टीह ॿटीह चोटीह छ्टीह अठटीह चालीह ॿाएतालीह चोएतालीह असांजे चोएतालीह ताईं साइज़ आहे तव्हांखे घणी ताईं खपे उहो ॿुधायो अच्छा हीअं हला अच्छा हीअं कलर असांजे ॾिसो रनिंग कलर रखंदा आहियूं असां बि पंद्रहां कलरनि जो चार्ट अथव असांजो हाणे रनिंग वारो पंद्रहां कलर हुन में आहिनि तव्हां हुन में चालीह चालीह पीस तव्हां चयो त हुन हिसाब सां तव्हां घणा थींदव तव्हांजा छह सौ पीस थींदव लॻभॻि छह पार्सल थींदव हा हिकु पीस तव्हांजो तव्हां इहे फैबरिक जो वठंदव कहिड़े कपिड़े में वठंदव कीअं त खणो अच्छा हीअं हा तव्हांखे उहो पीस तव्हांखे साढी चारि सौ में अची पवंदो हिकु पीस सुपिरियर क्वालिटी खपे त तव्हां हिकदमि मस्तु वारी हा उहो सभु त ॻाल्हाइण थींदो न त हिकु ॿ कलर ॾिसी वठो कहिड़ा कहिड़ा खपेनि पंद्रहां कलर आहिनि ठीकु आहे हले त हिकु ॿुधो न डस्ट हिकु सॼो डस्टी चार्ट थो ॾेखारा हुन डस्टी चार्ट मे अठ कलर इंदव सभु सभु रनिंग कलर अथव ऐं हिकु हुनजो ब्लैक ऐं डार्क ब्लू जेको तव्हां चयो त डार्क ब्लू ई हिन में हलंदो जाम ॿारहां इंदव त ठीकु आहे बिल ठाहियां थो त समुझो तव्हांजो कैश डिस्काउंट तव्हां चयो था त टे टका ॾियांव त तव्हांखे असां कंहिंखे ॾींदा न आहियूं पर जी न पंज टका हलनि ठीकु आहे तव्हां कैश त ॾियो था हले मां पंज टका ॾियण जी कोशिस कयांव थो हिकु कमु कयो न तव्हांजी न मुंहिंजी चारि ते फाइनल त कयूं चारि टका ॾींदव मां हले हलो हलो हाणे चांहि चांहि नाश्तो खाए करे पोइ हलूं था हा हा